सरकाराची जी बस सेवा आसा ती खरीच तोखणाय करपा सारकीच आसा खूब बरी सेवा दिता तुजे तातुंतले जे ड्रायवर कन्डक्टर आतसा ते लोकांक खूब बरें तरेन हाड व्हर करतात लोकांची जतनाय घेतात सामानाची जतनाय घेतात आनी हाली तांच्यांनी जी बस सेवा सुरू केल्या एसी सुरू केल्या तांचोय लोकांक बरोंच फायदो जाला जो लांबचो प्रवास आसा तो बरो सुखकर जाता आनी आतां एक दोन म्हयन्या फाटी तांणी आनी एक येवजण सुरू केला जातूंत प्रायवेट जो बसी आसात त्यो बसी अडोप्ट केल्यात आनी तांचो तातुंतल्यान लोकांक सेवा ते पुरयतात आता निवळसाण म्हणले जाल्यार बसींन जे सरकार आसा सरकारची यंत्रणा जी आसात ती बस निवळ दवरतांतच दवरता पूण जे लोक आसतात जे प्रवासी असतात ते तातूंत घाण करून देंवतात केन्ना केन्ना खाल्ले जे रॅपर आसता जे बिस्कीट खाल्या नंतर जे उरिल्ले जे रॅपर आसत तें थयचं उडोवन वतले किंवां केन्ना केन्नाय एखादो प्रवासी उलटी केल्ली पिशवी बांदून दवरून थंय देंवता अशे जे लोक आसात तांका तेन्नाच धरपाक जाय आनी तेंकां थंयच त्याच वेळार तेंकां दंड दिवपाची गरज आसा जाल्यार बरींचशी सुदारणां जावं येता